हाँ मैं जब सुसराल आई थी तो मेर पे खाना अच्छा नहीं बनता था तो जैसे कभी सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता था रोटी मेरसे जल जाती थी तो मैं उस स्थिति में और अच्छी अच्छी रोटियाँ बनाती और जली जली को रख देती थी और खाने में नमक हो जाता ज़्यादा तो उसको दोबारे काटती और उसमें सब्जी डालती और उसको छौकती बनाती थी सब ठीक करने के लिए तो मैं अच्छी तरीके से उसमें और सब्जी डालके कम नमक डाल हो जाता था उसका तो खाना टेस्टी हो जाता था तब सबको परोसती थी अच्छी मेरी रोटी बनती थी तो मैं फ़िर बाद में अच्छी अच्छी सबको सर्व करती थी